अ दे बुं

औ औ आसामनि औ गयाथ' मोजां जायो जोंनाव आसामाव मोजां जायो फिथाइ बहरा मोजां थाइथारो गायनाया गय गायनाया जाहैबाय हासार होनांगौ गयाव एसे हासार होबा मोजांसिन जायो थाब जायो थाब देरो सात बोसोरसो जायो आरो गया देरनो सात बोसोरनि उनावबाथाय मोनबाय बारा टाइम लाया सात बोसोरसो नेनांगोन आरो बिनि उनाव औ मोनो मोजां जायो मोजां फिथाइ बहरा थायथारो जोंनिथिं हायो दङ बयनावबो गय दङ गया गया जाहैबाय कुविन्टेलाव सारि हाजार के जि सलिस थाखा के जि सल्लिस थाखा ब्रैजि के जि केजियाव ब्रैजिनि मोनो औ औ डेभल'प जादों बयनावबो गय दङ बे गयानो अनेक खामानि दामानिफ्राव सहाय होयो सोरबा लोमजानाय मानाय बेजोंनो आरो माखासे संख्रि बानलु बायनाय मानाय गयजोंनो न'खरफ्रोमबो गय दङ सोरनावबा पास बिगा सोरनावबा दस बिगा सोरनावबा बिस बिगा बिदिनो सिजोना गय मोननायनि सिजोनानो जाहैबाय

एप्रिल बेबायदि जाहैयोमोन नामा एप्रिल मे बेबायदियाव जाहैयो बाजारावबो लाङो सोरबा सोरबा बिदिनो सोरबा सोरबा न'निफ्राय बेफारिफोर फैयो न'निफ्राय बोखांनानै लाङो आरो बिदिनो खायफा बाजाराव लांना फानहैयो लामा सामायाव बिदिनो फानलाङो जाय जेरै हायो बिदिनो फानो है सेलाय लायो बेफारिफ्रा ओय न' न' गिदिंफैयो बेफारिफोर नागिरो बिदिनो लामा लामा बाजार दिनाव लामा लामा थायो इजि आरो फाननो गोरलै जायो औ औ दे दे दे दे दे दोनदो दे